हैलो जय झूलेलाल तव्हां ट्रैवल एजेंट मां था ॻा ॻाल्हायो मूंखे न लाजपत नगर ए ब्लॉक सां हिकु बस खपे छत्तरपुर मंदर जे लाइ तव्हां बता ॿुधायो था सघो केतिरी केतिरी बस अवेलेबल आहिनि कहिड़े कहिड़े डे ते अवेलेबल आहे हिन हफ़्ते में अवेलेबल आहे उहो बि ॿुधायो हा हा हम्म ठीकु आहे मूंखे त मूंखे त मंगल जो वञणो हुयो बट तव्हां चए थो चओ था की बुधरु ऐं जुमे ॾींहुं अवेलेबल आहे अच्छा ठीकु आहे त केतिरे मतिलबु केतिरे घंटे जो थींदो आहे अच्छा कलाकु ॿ कलाक जो हुते घुमण जे जा सभु कुझु सभु तव्हांजे ई मथे आहे की असांजा ख़र्चु थींदो बुधरु बुधरु अच्छा ठीकु आहे जुमे जो करे छॾो काई ॻाल्हि कोन्हे पंज ॼणा आ पर पर्सन मतिलबु हिकु अच्छा ए सी बस आहे वोल्वो बस आहे ठीकु आहे ठीकु आहे त खाइ खाइण पीअण जो त वापसी त हे ज टे सौ सठि तव्हां चयो था हे वञणु अचणु ॿियों ॿई आहिनि न त तव्हां रूकिजो हुते अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे नाएं लॻे अची वेंदासीं अच्छा अच्छा ठीकु आहे तव्हां मुंहिंजी हू त आहे ई हू त आहे ई हू त छह बि वॼी सघंदा आहिनि छो की ट्रैफ़िक हूंदो त कुझु न करे सघंदा असां हा हीअ बि ॻाल्हि आहे हा त ठीकु आहे तव्हां मुंहिंजी न हा हा मुंहिंजी पंज टिकट बुक करे छॾो मां तव्हांखे ऑनलाइन पेमेंट बुक करे थी सघां तव्हां मूंखे न नंबर ॿुधाए छॾिजो हा तव्हां मूंखे व्हाट्सप नंबर ॿुधाए छडिॼो त फिर बि तव्हां ॿुधाए सॼो हिकु बारी हा हा हा ठीकु आहे अठ चारि हा ठीकु आहे नालो ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हांखे मां पंजनि जा नालो ऐं एज बि ॿुधायां त ठीकु आहे त हिन ई नंबर ते पेटीएम बि करिणो आहे मूंखे ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां इहे पंज टिकट बुक करे छडिॼो मुंहिंजी और मूंखे न टिकट व्हाट्सप ते ई मोकिले छॾिजो मां ॾिसी करे तव्हांखे पेटीएम करे छॾींदमि ठीकु आहे न ॾाढो ॾाढो धन्यवाद जय झूलेलाल